मुज़्फ़्फ़रपुर ज़िले में जलवायु बहुत ही अच्छी रहती है यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में एक यही प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर जैसे गर्मी के मौसम में कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ जाती है और बाढ़ के मौस जैसे किसी किसी जैसे ई इधर बाढ़ भी हम लोग के क्षेत्र में मुज़्फ़्फ़रपुर ज़िले में आती है तो बाढ़ में कभी कभी फ़सल बहुत ज़्यादा किसान हम लोगों का नुक़सान हो जाता है और जैसे गर्मी और किसी टाइम में गर्मी इतना ज़्यादा पड़ पड़ जाता है कि कभी कभी किसान फ़सल भी नहीं उगा पाते हैं और बारिश के मौसम में जब बारिश हम लोगों को चाहिए होता है तो उस टाइम पर टाइम पर पानी नहीं बारिश नहीं होने की वजह से फ़सल का नुक़सान होता है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ता है मुज़्फ़्फ़रपुर ज़िले में क्योंकि गर्मी के टाइम पर ही गर्मी पड़ता है और जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी ठंडा का मौसम है तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है इससे पहले कुछ टाइम गर्मी का मौसम था तो उस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था और अभी मौसम भी उतना ठंड के मौसम में तो ठंड होना ही आवश्यक है लेकिन जब हम लोग को ठंड चाहिए होती है जैसे अभी खेत खेत में गेहूँ का खेती होता है तो अभी हम लोग को कुछ टाइम पहले से ही हम लोगों को ठंड चाहिए हो चाहिए था जैसे जिसको हम लोग शीत बोलते हैं ओस बोलते हैं वो हम लोगों को चाहिए था तो वह अब लेट से आया है तो फ़सल से इन सब चीज़ों पर नुक़सान पहुँचता है और बारिश के टाइम में कब कभी कभी टाइम से बारिश नहीं होने के कारण खेत खलिहान सब सूख जाते हैं जिसकी वजह से किसान बहुत सारे ऐसे जैसे यह लोग इलेक्ट्रिक पम्प होता है उससे किसान लोग खेती करते हैं लेकिन टाइम पर अगर खेत में हम लोग पानी नहीं देते पानी नहीं दे पाते हो इस वजह से फ़सल भी नष्ट हो जाती है तो यहाँ का जलवायु तो वैसे अच्छी है लेकिन ऋतुओं का प्रभाव थोड़ा पड़ता है मौसम चेंज होने की वजह से जिस के कारण मौसम गर्मी के टाइम में गर्मी पड़ जाने की वजह से कभी कभी दिक़्क़त आ जाती है और कभी कभी बारिश के टाइम पर पानी नहीं होने के वजह से दिक़्क़त हो जाती है इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिलता है और बाढ़ के टाइम पर भी कभी कभी पा बाढ़ बहुत ज़्यादा ही आ जाती है जिस वजह से किसान को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है

और यही सब बदलाव देखने को मिला है और विशेष कुछ है नहीं